ہلو بلڈر صاحب بول رہے ہیں آپ جی میرا گھر ایک غازی آباد میں ہے جس میں سے مجھے ایک اسٹور روم بنانا ہے ایک کمرہ بنوانا ہے مجھے جی بتائیے دس بائی آٹھ کا بنوانا ہے ہمیں اس طرح کمرہ جی

غازی آباد نیچے بنوانا ہے جی چالیس ہزار روپے جی نہیں اتا نہیں یہاں تو ہم پوچھے تھے تو بول رہے تھے اٹھائیس ہزار روپے میں ہو جائے گا جی تو اب بتائیے تو اب بتائیے آپ کتنے میں کر دیں گے ہمارا کام پھر بھی تھوڑا بہت تو کم تو کر کیجیے نا چالیس تیس لے لیجیے گا بنا دیجیے آپ جی اچھا جی تو آپ کب آ رہے ہیں میرے گھر پے پھر بھی جی جی جی ہم واٹس اپ کر دیں گے آپ کو لوکیشن تو آپ آ جائیے گا وقت پے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے